جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے بہت اچھے سے واقف ہوں بہت سارے لوگ اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور اس میں کاروبار کرتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ بہت ساری چیز اپنا پیسہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شیئر مارکیٹ میں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں اور اس کے بعد میں بہت میں بہت سارے ایپس کو بھی جانتی ہوں اور بہت سارے میچوئل فنڈ وغیرہ کو بھی جانتی ہوں جس میں شیئر مارکیٹ کا کاروبار ہوتا ہے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گی کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے شیئر مارکیٹ کو بڑھاوا بھی دیتی ہیں اور اس میں گراوٹ بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے انویسٹر یا پیسہ لگانے والوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہوتا ہے جس سے ان کے پیسے کا نقصان بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جانی اور مالی دونوں نقصان زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو شیئر مارکیٹ سے بچنا چاہیے اور اور ان سارے خطرناک ایپ سے بھی بچنے کی بھی سخت ضرورت ہے